हल्लो हल्लो लक्की रेस्टोरंट हा तव्हां केरु हा त लक्की रेस्टोरंट मां था ॻाल्हायूं ऐं मुंहिंजे पप्पा आहे न उनजो लक्की रेस्टोरंट आहे मां उनजी धीअ पई ॻाल्हायां हेमां कानजानी हा ॿुधायो असांजे हिते सभु मिलंदो अथव चाहे रोटी चाहे लंच चाहे डिनर तव्हांखे जेको खपे दालि मखिनी दालि फ़्राए पनीर पनीर टिक्का हर भरा कबाब मसाला रोटी तंदूरी रोटी फ़री रोटी ऐं असां वटि इन खां वधीक सभिनी खां असांजो फ़ेमस आहे पण वारी रोटी ऐं मर्दानो साकु स्वादिष्ट ॾाढा स्वादु अथव

हा हा

असां वटि सभु मिलंदव पनीर जूं भाॼियूं बि मिलंदियूं आहिनि ऐं सभु याने डोसा इटिलियूं छोला भटूरा जेको तव्हां चओ सभु शयूं आहिनि असां वटि हा कंदा कढ़ाई पनीर घणो हिक प्लेट ॿ प्लेटूं घणियूं अच्छा हा फर वारी रोटी ऐं मर्दानो साकु हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां हा तव्हां केॾीमहिल ईंदा हिक ॾेढ बजे ठीकु आहे असांजे हिते सुबूह जो ॾहें बजे खां राति जो ॾहें बजे ताईं असांजो रेस्टोरंट खुलियलु हुंदो आहे जेॾीमहिल तव्हां ईंदा तव्हां हाथो हाथ मिली वेंदव तव्हां ऑडर ॾई वञो तव्हां ऑडर ॾि ॾिनो आहे इहो मां असं इहो सभु मां पैक करे रखंदीमाव

हा भले तव्हांजे तव्हां हिकु दफ़ो खाई ॾिसो त तव्हांखे वणंदो हुजे त तव्हां राति जे बि मूंखे आडर ॾीजो मां तव्हांखे राति जो बि पहुचाइ वेंदोमाव या तव्हां खणी वञिजो हितां ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो कुझु खपंदो हुजे त वरी फ़ोन कजो जेको बि कुझु खपेव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके